हेलौ औ ए ए कक्राझाराव फैगोन कक्राझारनिफ्राय सुखानजरायाव थांगोन ए माबा नोङो हारसिं बा गारिबो लांनानै थांनो हायो बा बेटारिबो थाङो बा थेमफुबो मोनो ओमफ्राय बेटारि लानानै थांबाबो मोनो थांनो हागोन आरो मोनो मोनो मानो मोना जानो बेलाय मोनगोन मोनो बिदिनो नों सुखानजरासिम कराझारनिफ्राय थांबा अबबा अबबाया दुइस'बो लानो हागौ अबेआबा देरस'बो लानो हागौ गारि नाय गारि अबेयाबा एकस'बो लानो हागौ नोङो जेनबा इसे माबाफोर मोनबा हरै थांखानायफोर मोनबा एसे खम मोननो हागौ बिदि आरो ओमफाय माहाबा थांदोंमोन नामा बाबु आलाय ए बारा गोबाव लाया बिदिनो नों माबाथार बालाय एक घण्टाबो लानो हागौ लामा थांलाय फैलाय गारि मटर सोलिनायना एक घण्टाफोर लानो हागौ बा एक घण्टानि एसे खमबो लानो हागौ

सोलायनाङा सोलायनांगौ नङा नों दाइरेक जेराव थांगोन बाहायबो थायैनो लांनो थांनांगौ आजि खालि मोनजोबोना बेटारिफ्रा न'सिमबो लांनो हायो सोरनि न'आव थांगोन न'सिम न'सिमबो लांनो हागोन

न' सिमबो लांनो हागोन ओमफ्राय अबेबा ससेयाव ओंखारलाङोबा ससे सिमबो लांनो हागोन बेबादि दं आरो मेरला गारि किल'मिटारफोरखौथ' आं बारा मिन्थिनाय नङा जेनबा बिसिबां जायो जेखुनु जाया गारिफ्रा एबेलेबेल मोनगोन आरो नोङो सिन्था गैया गारिखौ औ सिन्था गैया मोनगोन औ नों फैबानो माबाबानो मोनगोन आरो आर नों औ माबा बानो मोनो आरो फैबानो सफैबानो मोनगोन नों औ गारि गाखोनानै दा बहा दं बाबुआलाय ए दे लानानै नों रालायनानै थांदो दे मोजाङै मोजां रायलायनानै थांबानो जाबाय खायसे बुरजाबो लानो नागिरो खायसे इसे खम लायो सोरबा हरैनि थांखांनाय दंबा इसे खम लागोन आरो थांदो होमबालाय दे दे मोन मोनसिगोन गारिखौ मोनसिगोन गारिखौ रायलायबाय औ दे थांदों होमबालाय रायलायबायबा दे